हॅं जैसे की फुलके दाम बेली फुल होलै चमेली होलै ओरहुल होलै गेन्दा होलै एहि सबके दाम अपना घर पर लए जेबै लगैबै तऽ एकर सबके दाम केतना होतै कोन कोन फुलके कैसन कैसन जेना मानि लियै डेढ़ सए रुपैआ छै एक सए छै पचासो रुपैआ छै तऽ ओहि फुलके निर्माण पर ने होतै जे ई फुल ई भाव छै ई फुल ई भाव छै

हूॅं

ओहए ने गेन्दा बलाक कहलियै गेन्दा बलाके एक सए हॅं आ चमेली बलाके पचास रुपैआ आ ओरहुल बला के एक सए बीस एक सए तीस गुलाब बला गुलाब बला कमलके फूल अच्छे कमलके फुल एक सए चालीस आ डेढ़ सए आ जैसे की भगबान पर चढ़ेए तऽ ओरहुल गेन्दा चमेली बेलीके फूल तऽ ओहि सऽ किछु कम नहि कऽ सकै छियै ओ हम मानलियै दोकान पर जेबै खरीदेके लिये दाम ल गंगा जीमे किथी लए लगेबै लगेबै अपना घरके दूआरि पर ऑंय घरके जगहमे लगेबै अपन सोभाके संस्कारके लिये की गंगा जीमे लगेबै फूल की कारण ओहए ने दाम होल होतै वहाॅं नेने होतै पचास कैरिके सए कैरिके जे डेढ़ सए बला छै ओ तत ने ओकर दाम होल होतै

हॅं वएह घर पर देखलाके बादे हॅं ई त सब रङ्गके फूल ने किनतै कोनो एक रङ्गके फूल सब रङ्गके फूल छै जैसन की ऐसनका फूल चाही जे कि देखियौ बान्होमे एगो आक धतुर उपजै छै उहो भोला बबा के चढ़ै छै ऐसन बात नहि छै जे ओ भाङ्ग धतुर आक नहि चरढ़ै छै भोला बबाके भाङ्ग धतुर आक सब चीज चढ़ै छै लेकिन दामके जे छै व्यवसायमे हॅं हॅं हॅं गमलामे लै कऽ लगबै छियै हॅं गमलामे लै कऽ ओकरा ऐ अङ्गना घरमे लगाइ दै छै लोक अङ्गनामे दलानपर लगाइ लै छै ओकरामे पानि उनी देलक चलल फरल फूलल त सोभा अच्छा दै छै भा अच्छा देलाक बाद लोक क मोन लगै छै तनी पूजा पाठ कैर लियै तोइर कै त उ फूल जे भेलै से सब देवी देबता क भेलैन चरहै